जी बोलिए गुड आफ्टरनून जी क्या आपको पचमढ़ी जाना है हाँ बिल्कुल बता सकते हैं आपको कब जाना है ये बताइए पहले तीस अप्रैल में जाए तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलेंगी तो आपको हम आपके बारे में बता देते हैं कहाँ कहाँ जाना है देखो पचमढ़ी जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ मटकुली पड़ता है उसके आगे हैं ना आपको वहाँ महादेवी जो और क्या बोलते हैं बी फॉल वगैरह सबका ही हम आपको घूम घुमायेंगे और साथ में खाने के लिए और रहने के लिए रेस्टोरेंट भी मिलेगा तुम्हें वहाँ और आपकी तरफ से और कुछ भी चाहिए हो तो आप हमें बता दीजिए अगर हम हमको सही लगा तो हम आपको सिखा देंगे हाँ बोल होटल होटल के साथ फैसलिटी भी बहुत अच्छी है जैसा आपको चाहिए वैसा आपको सब कुछ मिलेगा लेकिन ये है कि आपको कितने दिन के लिए वहाँ घूमना है तो ये आप हमको बता दीजिए कि एक दिन दो दिन कितने दिन के लिए उसी उसी बोलिए सर से बात करनी है मुझे तीन अच्छा ठीक है तो अब छः सात दिन के लिए तो कम से कम पन्द्रह हजार समथिंग तो हो जाएगा और उससे ज़्यादा अगर होटल वोटल सब कुछ रहेगा तो फिर वो तीस हजार समथिंग तक पहुँच जाएगा तो आप हमें बता दीजिए आप सेंडी के साथ आओगे अच्छा ठीक है तो आप हमें बता दीजिएगा तो हम काटेंगे हाँ ओके ठीक है थैंक यू